हेलौ बहाय दं नोंथाङा

बै बोसोरावथ' एसे मोजाङानो जादोंमोनलै अखाफोर अखा बांखाफ्राबो थिग दंमोन नालाय मोजां रोखोमै गायनो हादोंमोन गोब गोबाङानो मोन्दों गायनायाबोथ' बारा गायखाया आङो पास बिघासोल' गायो दा बिघायाव जाना होबायबो फनद्र चल्लमन

फाननायखौथ' आङो मथामथि पसिछ मनसो फाननाय जादों आरो मनाव थांनाय बोसोरावथ' बहुद खममोन नै देग्लायनिफ्रायसो एसे बारा जादों माथो बे बोसोराव गायनाया आङो

आमफ्राय जोसाखौथ' गाया आङो जोसाया मायब्राया बिदिनो सौराइफोर जानो आन्था बिदिनो दब्सायनैसोल' गायोलां बेनो माथो गोबाङानो जायो

गायनांगौ गायनांगौ

औ औ औ औ

हाया गुबुननिसोमोन खोमा हाब इसेबां हा दं नोंथाङा

मोजांलै हरनो माने सासे दंमोन सिख्लायैनो बुरिनायसो ओमफ्राय माहाजोनथार लागोन नामा न'आव खामानि मावग्रा सासे बाह्रायाव मावग्रा सासे फसायलायोबा देखायलायजागोन फसायलायोबा देखायलायजागोन फिसा फिसाजो सासेल' थारलै बेबा हरना हरा रायथि नायजागोन हाबाबो जानो समायबाय हाब माइ गायनो बे फिसाजो हारसिङाखि गायगोन बे खर' गिदिरसो जागोन

दुब्लिफ्रावबो बारा ओंखारनो नागिरा बेयो ओरैनो नाहरला बायोल'